وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی اللہ کا شکر ہے جی مل جائے گی بتائیے کون سی کتاب چاہیے جی آتی ہے جی آتی ہے مل جائے گی جی مل جائے گی تقریباً چھ سو سات سو روپے کی مل جائے گی نہیں یہاں اگر آپ آؤگے تو ہمارے کتب خانے پر خریدنے آئیں گے تو مناسب ریٹ لگ جائے گا جی نہیں حضرت یہ تو ہمارے کتب خانے پر کم ملتی ہے اصل میں سارے ہی درسِ نظامی کی کتاب رہتی ہے مطالعے کی وغیرہ کی کتابیں رہتی ہیں

جی جی جی جی سر ایک کام کرنا آپ ہمارے کتب خانے پہ آ جانا اور دیکھ لینا یہ صحیح رہے گا جی جی جی آ جانا آپ بے فکر ہو کے آ جانا جی جب آپ آئیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کال کر لینا جی جی نہیں نہیں وہ اصل میں درسِ نظامی کی جو اردو مدارس میں درسِ نظامی ہوتا ہے ان کی کتاب بھی اور جی رکھ رکھنی تو چاہیے اصل میں کچھ کتابیں رہتی ہیں ایسے جو خاص خاص کتابیں ہیں رہتی ہیں ہوتی ہیں رہتی ہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آ کر کر لینا ٹھیک ہے